जय झूलेलाल हा बेबी असांखे लोन खपे जॻहि जी वठण लाइ जॻहि मतलबु असांखे जॻहि जे लाइ लोन खपे हीअ नंढी जॻहि डेई करे असां वॾी जॻहि वरिती आहे असां हिन उल्हासनगर में रहंदा आहियूं पर हाणे असां हीरानंदाणीअ में ॿीं जॻहि ॾिठी आहे ऐं ॾाढी सुठी आहे चरीम

उहा ॾेढ करोड़ आहे पंहिंजो सॼो कमु थियल आहे हुन में फ़र्नीचर उहे सभु थियल आहे असांजो पंहिंजो धंधो आहे ऐं हा हर महीने मतलबु असांजो करोड़ आहे असांजो एवरेज त लोन पास थियण में घणा ॾींहं लॻंदा अच्छा मां कुझु ॾींहंनि में तां वटि खणी थी अचा पना इहे सभु हा अगरि इन खां वधीक थोरो लोन खपे त पोइ छा कजे हा

अच्छा त उहो सभु तव्हां करे ॾींदव लोन जो बि तव्हां कंदव हा

हा हा ठीकु आहे हा जय झूलेलाल